हेलो हँ बोलिऔ बाढ़ आएल छै ओकर हमरलोकके लाभ थोड़े ने मिल रहल छै कोइ लोककेँ किछु मिल रहल छै हमरा लोककेँ ने चूड़ा मिललै ने शक्कर मिललै ने मोमबत्ती मिललै कोइ लाभे नहि मिल रहल छै अहाँ न्यूज बला छिऐ कि हमर लोककेँ घरमे पानि घुसि गेलै घर गिर गेलै बाढ़िसँ हमर लोककेँ सबचीज क्षति हमर लोककेँ घरमे गाय भैंस सब क्षति हो गेलए हमर लोककेँ खेत डुबि गेलए बहुत क्षति होलए हमरा लोककेँ कोइ लाभ नहि मिलए छै सरकारसँ अहाँ हमर लोककेँ बोलीकेँ दूर तक पहुँचाबु जे हमरा लोककेँ कोइ देखए बला नहि छै कोइ समाधान नहि भए रहल छै बोलू कि बोललिऐ अहाँ मधेपुराके छिऐ मधेपुरामे बाढ़ आएल केओ काम नहि करैत छै आबैत छै देखि लए छै चलि जाइत छै किछु लोककेँ बाँटए छै शक्कर चूड़ा किछु लोककेँ किछु देबए नहि करए आधा घरमे बाँटए छै आधा घरमे नहि बाँटए छै इएह सब अहाँ लोक कोइ मदद करिऔ हमर लोककेँ यहाँ कि स्थिति बहुत खराब छै यहाँ किछु नहि कहल जाए खाए खाए पर आफत छै खाना बिना ठीके छै भिजबाबु बहुत अहाँकेँ आभारी रहब हम एतए चारि सए पाँच सए घर छै यहाँ पर किछु लोककेँ अनाज मिललै कोइ लोककेँ अनाज नहि मिललै कोइ भूखे मरैछै कोइ देखए बला नहि छै यहाँ हँ सबकेँ घर डूबि गेल छै कोइ नहि छै यहाँ बस सब रो रहलए बिलख रहलए बच्चा लोककेँ कपड़ा नहि हइ बच्चा लोककेँ बीमार पड़ि गेल छै सब बच्चा यहाँ पर दवाइके आफत छै दवाइ नहि दए रहल यऽ नहि अनाज छै सब बीमार पड़ल छै अहाँ अहाँकेँ हम बहुत आभारी होबए अहाँ हमर बातके पहुँचा दू हमरा लोककेँ खाए खाए लए नहि मिलए है